हेलो खुश रह दाम रेट पान हँ अभी रेट महँगा छै की लेबै सोनामे कीसब लेबै कानके आओर कीसभ आओर कीसभ लेबै ह्म्म आओर एक लाखमे तऽ नहि हैत एक लाखमे तऽ नहि हैत महँगा पड़ि जायत ह्म्म की बोललियै आओर पैसा लागत तब हेतै कमसँ कम डेढ़ लागतै डेढ़ डेढ़ लाख हँ आओर पैसा लाबू तब आओर लए लेबै सामानसभ नहि रेट महँगा छै ने तऽ किछु कम करि दियौ ओहिमे जेवर तब भए जायत कोनो कोनो कोनो जेवर कम करि दिअ तब भए जायत चाँदिओके दाम छै महँगे अभी अहाँ सोना लेबै सोनाके गप्प करू ने सोनाके गप्प करलियै पहिले सोनाके गप्प करू ने चाँदीके गप्प किएक करै छी हँ हँ तऽ ओहिमे सभ भए जेतै एकमे एकमे सभकिछु भए जायत मिला जुला कऽ हँ तऽ आओर ओहिमे आओर कीसभ लेबै जे नापी तऽ ओहिमे कीसभ लेबै कानके लेबै कानके लेब अङ्गूठी लेबै सभ तऽ सोनेके लेबै चाँदी सोना मिलाए कऽ लेबै एतेकमे दुनू चीज पूरेनाइ छै तऽ तऽ तऽ तऽ बेसी पड़ि जेतै ने अच्छा तऽ कीसभ लेबै ओहिमे फिक्स करू तब कीसभ लेब फिक्स करू कीसभ लेबै ओहिमे तब एक तकमे सभचीज पुरा देबै ओतनेमे एक दू तीन हँ चारि हँ चारि गो भेलै तऽ चारि गोके दाम भए गेलै तभो तऽ भए गेलै एक बीस पकड़ाबै छै एक बीस पकड़ाबै छै जी हँ एक लाख दस हजार हमरा पोसयतै तब ने हम देबै हमरा घाटा लागि जेतै ने सोनाके दाम छै की अभी एकहत्तरि पार कयने छै केना दाम नहि छै लेनाइ छै लऽ नहि लेनाइ छै दोसर दोकान चलि जाय मर मोलाइ किएक करै छह